ہمارے علاقے میں بہت سارے قدرتی وسائل ہیں جو کاروباروں کاروباری سرگرمیوں کے استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں پر دستکاری اور فنکاری پر کام بہت زور و شور سے کیا جاتا ہے جیسے کہ عام طور پر لوگ چکری مٹی سے برتن وغیرہ بنایا کرتے ہیں اس سے ان کا کاروبار بھی بہتر ہوتا ہے اور اس سے قدرتی وسائل سے علاقے سے اٹھاتے ہیں اور اپنی دستکاری کے حساب سے وہ لوگ چکنی مٹی سے بہترین بہترین برتن بناتے ہیں اور اس سے اپنی معاشی حالات کو بہترین بناتے ہیں اور اس طرح دیگر سرگرمیاں ایسی ہیں جو ہمارے علاقے میں بہت طریقوں سے رائج ہے اور لوگ اس پر کام کرتے بھی ہیں اور اس سے اپنی معاشی معاشی حالات بہتر بناتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ ہماری مالی حالت صحیح ہو سکے بہتر سے بہتر ہو سکے اور ہم لوگ ان چیز پر برقرار رہ سکے اور ہم اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکیں